भारत भारत जखन आजाद भेल रहय तखन के तखन हमरा लिए ओ बहुत ही गौरवशाली क्षण रहय ओकर ओ समयमे स्वतन्त्रता आन्दोलनमे नेता रहय महात्मा गाँधी सुभाषचन्द्र बोस भगत सिंह इएहसभ चंद्रशेखर आजाद इएहसभ मिलके देशकऽ आजाद करेलक